हैलो अच्छा सर आं ब्याह् करी दे ओह् जेह्ड़ा दिसंबर म्हीनै दी पैह्ली दौ आं ते सारे डेकोरेशन बगैरा ते कन्नै डीजे बगैरा सारा समान थुआढ़ा होना आं किन्ना खर्चा आई जाह्ग अच्छा ठीक ऐ तुसें करना सबकिश आं ओह्बी रक्खना आं आं ते उत्त दिक्खी लैयो मंगाई लैयो ते टोटल सनाई ओड़ेओ असेंगी किन्ना खर्चा आई जाह्ग चलो भी उस्सै स्हाब दा करी लैयो आं होई जाह्ग ना चार लक्ख कन्नै ठीक